जोंनि बर'नि नेमावथ' दाउ अमा फिसिनायाथ' दंखायो बिदिनोसै दानिया अमा फिसा बायनांगौबाबो बहुद दाम बायनोनो हाया जाहैयो आरो अमा फिसाखौ जेने थेने बायनानै फिसिफैब्लाबो बेफारिफ्रा जोंनो दाम होआ बिदिनोसै बे सोरखारा सोरनोबा सोरनोबा बिदिनो दाउ अमा फिसिनो थाखाय लन होदों लन जासिदों दा लनखौ लाबा लानानैबोथ' सुख'हरनो हाया बिदि जाहैयो जोंनि मानसिफ्रा सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै बिदि जोंथ' आंथ' जेबो मोनाखै बिदिनो अरुन'दयल'सो मोन्दों बेलेगफ्रा मोन्दों बहुद बायदिसिना बिदिनो अरुन'दय सोरबा मोन्दों सोरबा मोनाखै मोनियानो बहुद दङ दायो रान्दि रुन्दिआनो बहुद दङ मोनियानो सोरबा मोनथावैफोर बायदियासो मोनलाबायदों आरो मोनथावना बायदियासो रान्दि रुन्दिफ्रा बांसिनानो मोनाखै दायो माहाजोन माहाजोननि न'खरनि हौवा गोनां गोनां मानसिफोरनि न'खरासो मोनबावदों रान्दि रुन्दिफ्रा मोनाखै बिदिनो जों अमा बायनानै फिसिनो सानब्लाबो जों थाखा फैसानि थाखाय बायनानै फिसिनो हाया जाहैयो बिदिनो आरो फिसिब्लाबो दाम मोनिनि थाखायनो जोङो मासे गाहाम जेने थेने लायो बोरमा लायो अमा लायो बिदिनो जायगा खानानै दोननो थाखाय जायगा गैयिनि थाखाय लानो हायाबो जाहैयो आरो आदाराबो अमा लाबाबो अमानि आदाराबो बहुद दाम ना दानिया खेजि बहुद दाम लायो बिनि थाखायनो जों लानो हाया जायो बहुद खस्थ' जायो आरो बिदिनो जोङो बिदिनो खस्थ'यैनो सोलिबोबाय थाबाय आरो बिदिनो जि एसे हायो बिदिनो अमा फिसिनोथ' मोजां मोनो दाउ फिसिनो मोजां मोनो सोरबा सोरबा हांसो फिसियो बोरमा फिसियो बिदिनो खस्थ' मस्थ'यैनो फिसियो आरो मा खालामगोन थांनानै थानो थाखायथ' मोनसे नङा मोनसेखौथ' खालामखानांगोन नालाय मावखा नांगोन नालाय मानसिया ओरैनोथ' थानानै थानो हाया साखरि बाखरि गोनांफोरासो साखरि बाखरि मावनानै जानोसै साखरि बाखरि गैयिफ्रा हा हु गैयिफ्रा मा मावनानै जानोखाय बिदिनो अमा दाउ फिसिनानै जानांगौ गोनां जाहैयो सरखारा बिदिनो बायदिसिना हरोब्लाबाय बिराद सहाय जायो दा जोंनि लुबैनाय बायदिथ' हरनो हाया सोरखाराबो सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै लनफोरखौबो बिदिनो मा खालामगोन